دوڑنا ایک سادہ مگر مؤثر جسمانی سرگرمی ہے جنا صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے دوڑنے سے دماغ میں انڈوفیلس خاال ہوتے ہیں جو خوشی سکون اور تناؤ میں کمی کا بعث بنتے ہیں روزانہ کی دوڑ زہری دباؤ اور ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے یہ نیند کو بہتر کرتی ہے اور توانائی میں اضافہ لاتی ہے کھلی فضا میں دوڑنے سے قدرتی مناظر ذہن کو ترتاازہ کرتے ہیں دوڑنے سے خود ا اعتمادی میں اضافہ اور منفی خیالات میں کمی ہوتی ہے یہ تنہائی اور بوریت سے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے دوورنا خیالات کو ترتیب دینے اور اندرونی سکون حاصل کرنے کا وقت دیتا ہے باقاعدہ دوڑنے والوں کا موڈ عمومی طور پر خوشگوار ہوتا ہے دوڑنے کے بعد جسم تھکا ہوا ضرور ہوتا ہے لیکن دماغ حل کاا دل متھمعئین اور روح پر سکون محسوس کرتی ہے یہی سکون اس بات کا ثبوت ہے کہ دوورنا ذہنی صحت کے لیے مفید ہے اگر چہ میں خود دوڑ نہیں سکتا مگر جانتا ہوں کہ انسانوں کے لیے ایک بہترین قدرتی علاج ہے دوڑنے سے بہت سارے بیماری بھی چڑھی جاتی ہے خاص کر کے صبح کے وقت دوڑنا انسانوں کے لیے صحت کے لیے لافتق ہوتا ہے دوڑنا اس لیے دوڑنا بہت ضروری ہوتا ہے دوڑنا ہر انسانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے